میں اپنے آس پاس کے قصبوں دیہاتوں میں مہینے میں کم سے کم پانچ چھ مرتبہ چلا جاتا ہوں میں آس پاس کے قصبوں دیہاتوں میں اپنے کام کے سلسلے میں جاتا ہوں اور وہاں میرا اپنا گھر بھی ہے جو میں نے کرایہ پر اٹھا رکھا ہے اور میں اس اس اس گھر کا کرایہ لینے بھی جاتا ہوں